जोंनि ओनसोलफ्राव दावबायारि जायगाफोर दंब्लाबो जों आं बेवहाय माखासे दिनफ्राव खननै खन्थामसो बे थांबाय नाथाय गोबां बेबायदि

उसुबिदानि थाखाय लोंनाय जानाय बेफोरनि थाखाय बेवहाय थांनो थाखाय मोजां मोना नाथाय जोङो जि जायगायाव थाङोब्ला मोजां बेबायदि आखल आखुनि मोनो बेवहाय जोङो बे आसार खान्थि मोजां जागायावहाय थांबाय थानो थाखाय मोजां मोनो बेखौ नुनो मोनो आरो गाज्रि आखल आखु आरो आसार खान्थिया गाज्रिब्ला जों बेवहाय थांनो थाखाय बायो दा बिनि थाखाय बे दावबायारिफ्राव जुदि मोजां जायगाब्ला थांनानै नायनो गोनां नाथाय बे बायदि आखल आखुनि थाखाय जोङो थांनानै बेवहाय गोजोन्नाय आरो सान्थि गैया मोजां जुदि हारिमु आरो धोरोमारि सोमोन्दो गोनां थायोब्ला जों बेवहाय थांनो थाखाय बाया आरो मोजां मोनो आरो बेबायदि जोङो थांबाय थानो हायो नैबेखौहाय आंनि गोसोनिफ्राय आं बुंबाय नाथाय जों बे जायगाफ्राव जोङो मोजां बेबायदि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेबायदि जायोब्ला जों बेवहाय थांनो थाखाय खुसि जायो आरो नायनोबो गोजोनो आरो बेबायदिनो जोङो नायनो थाखाय मोजां मोनो दा बेखौनो आंनि बे बुंथिबाय